میں جمیعت علماء ہند میں ایچ آر ہوں مجھے کمپنی کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ اپنا ڈی جی لاکر کا پاسورڈ چینج کریں تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے چینج ہوگا آللائن چیج ہوگا یا کسی سے ملنا پڑے گا یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے یا کوئی کمپنی میں ہیں جو آپ جسے مطلب جانتے ہو تو میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا کیونکہ مجھے اس سے اس کی وجہ سے بڑی دقت آ رہی ہے پاسپوٹ کی وجہ سے وہ ڈی جی لاکر کے وجہ سے ڈی جی لاکر کے پاسوڈ کی وجہ سے بڑی دقت آ رہی ہے تو یہ بتائیے کہ آپ یہ میرا مسئلہ حل کیسے کر سکتے ہیں مجھے پریشانی ہے اس چیز سے یا کوئی آپ کے جاننے والا ہے تو میرا مسئلہ حل کرا دیجیے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ میرے اس مسئلے کو حل کرائیں